ایک کتاب کو ختم کرنے میں مجھے چار دن لگ سکتا ہے اور میں روز سیدھے طور پر چار گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں اور میرے پاس پڑھنے کے لیے ماہنامہ ہفتہ وار اہداف ہیں جنہیں میں برابر پڑھتا رہتا ہوں